जियां गेम गेमें मेरे ताईं गेम ते इक मनोरंजन ऐ में गेम खेलना ना बड़ा जैदा पसंद पसंद ऐ लोक सोचदे भला गेम खेलियै केह् करना केह् नेईं करना ते गेम मतलव एह् जेह्ड़ी खेलां ऐ जियां में बैट बाल खेलनी ऐं ते मिगी इ'यां मतलव एंटरटेंन गै लगदा इक किसम दा मनोरंजन ऐ मतलव जियां कोई खलाड़ी जियां इक उधारण दे तौर उप्पर अस लेई लैच्चै जियां टीम इंडिया दा जेह्ड़ा बाल्लर बुमराह् ऐ ते ओह् जिसलै मतलव बिक्ट कलीन बोलड करदा ते इ'यां बड़ा मतलव सकून मिलदा ते एह्दे कन्ने केह् होंदा एह्दे कन्ने केह् होंदा मिगी मतलव मनोरंजन इक किसम दा मनोरंजन लगदा साह्नू ते जियां बड़े सारे इ'यां मै इ'यां मैच होंदे ते खेलदे लोक ते एह् लोक केई सोचदे भला एह् नेईं गेमें च केह् रक्खे दा ते कन्ने स्ट्रेस बद्ध दा इ'यां टैंशनां होंदियां ते मेरे मेरा ते एह्दे कन्ने गेमें कन्ने मेरा ते स्ट्रेस बी घट्ट होंदा मतलव एह्दे कन्ने बंदा केह् करदा गेमा दी गेम दिक्खो जियां मेरा सपना मेरा सपना ऐ क्रिकेट खेलना ते में खेलगी ते मिगी इ'यां लग्गना भला मेरी जेह्ड़ी इच्छा जेह्ड़ी पूरी होआ दी ते मैं एह्दे कन्नै मेरी इच्छा जेह्ड़ी पूरी होआ दी ते मिगी मिगी एह्दे कन्ने स्ट्रेस ते घट्ट होना क्योंकि मेरे एम्स जेह्ड़े मेरे सपने ऐं ओह् पूरे होआ दे ते असें खुशी खुशी उस्सी स्वीकार करना ते मिगी कोई आक्खै खेलने ताईं ते में मजे मजे कन्नै खेलना ते एह्दे कन्नै इक मतलव इक अच्छा मतलव इक अच्छा खिलाड़ी होने ताईं इक मतलव अच्छा खिलाड़ी होने ताईं ओह्दे च बड़ी सारियां क्वालीटियां बड़े सारे गुण जेह्ड़े नै होने चाहिदे विध्यमान होने चाहिदे नोह्ड़े च जियां इक लीडरशिप क्वालटी इक कैपटन जियां एज ए कैपटन जेह्ड़ा कैपटन कपतान दे तौर पर जियां टीम इंडियां दा कपतान रोहित शर्मा ऐ ते ओह्दे च केह् केह् गुण होने चाहिदे एह् सारें गी पता ऐ कि ओह्दे च मतलव अनुशाशन होना चाहिदा मतलव उस्सी अपनी टीम गी जानि कि अपनी जेह्ड़े टीम मैंम्बर जेह्ड़े जिन्ने बी खिलाड़ी नै उं'दे च बौह्ने बौह्ने खड़ोने दा पता होना चाहिदा उस्सी उनें समझाने दा की जेह्ड़ा कोई गल्त ओवर करा दा जियां छे बाल्लां ते ओ दो त्रै बाईटां मारीड़ियां ते इक नो मारीड़ियां ते ओह्दे कन्ने जेह्ड़ा टीम गी बड़ा हानी होंदी बड़ी इ'यां ते कन्नै एह्दे कन्ने मतलव फिर कपतान जेह्ड़ा जेह्ड़ा कपतान होंदा ओह्दा एह् मतलव एह् रोल रौंह्दा कि ओह् टीम दा स्ट्रेस जेह्ड़ा उनें समझांदा कि नेईं इ'यां करा तूं इ'यां बाल करा इ'यां करा कोई गल्ल निं अग्गे दिक्खी लैने आं ते एह्दे कन्नै केह् होंदा टीम दा मनोबल जेह्ड़ा ओह् बद्ध दा ऐ ते मेरे ताईं ते इक गेम जेह्ड़ा मनोरंजन मनोरंजन गै जियां असें स्कूल दे जरिये साह्नू लेई जा लेंदे नै खेलो इंडिया दी गेमां खेल्लन बैट बाल खेलन लेई जंदे खो खो खेलन लेई जंदे शार्ट पुट्ट लेई जंदे खेलन एह्दे कन्नै केह् होंदे साह्नू लेंदे उत्थें साढ़ा स्ट्रेस घटदा उप्परूं साह्नू जेह्ड़े टैस्ट टुस्ट मिले दे होंदे अस सोचदे चल अस ओह्दे कोला बचिये ते साढ़े पीरियड कैंसल कुंसल होई जंदे ते साह्नू टैस्ट मिले दे होंदे असें केईं बारी बच्चें जाद बी निं कीते दे होंदा साह्नू लेई जंदे ते अस खुशी खुशी चली जन्ने एह्दे कन्ने केह् होंदा साढ़ी जेह्ड़ी टैंशन ऐ साह्नू इन्ना ओह् निं होंदी टैंशन निं रौंह्दी क्योंकि साह्नू स्कूला जरियै भेजे दा होंदा कि जाओ बच्चो बच्चो खेल्लो ते अज थोआड़ी जेह्ड़ी क्लास हैनी लग्गनी ते जुल्लै अस उत्थें जन्ने होने खेलचै जित्तै पाएं नेईं जित्तै रिफ्रेशमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् सारें गी मिलना तैह् ऐ जियां रिफ्रेशमेंट च समोसे होइये होइया आलू टिक्कियां होई गेईयां फरूटी फराटियां एह् सारा कुछ जेह्ड़ा थ्होंदा एह्दे कन्नै बच्चा मतलव बड़ा गै जैदा खुश होई जंदा इन्ना जैदा खुश होई जंदा ना मतलव खाने बी थ्होआ दा उप्परूं क्लास वी कोई निं लानी टैस्ट वी बची जाना ते एह्दे कन्नै मिगी इ'यां लगदा के मेरे ताईं मनोरंजन ऐ ते खुश स्ट्रेस बी घट्ट होंदा ना कोई क्लास लानी ना कुश ते मतलव गेमां गेमां सारें खेलनी चाहिदी गेमें कन्ने कन्ने पढ़ना वी बड़ा जरूरी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ पढ़ाई वी करनी चाहिदी मतलव मैं इ'यां सनां निं ऐ जेह्ड़े लोग आखदे भला गेमें कन्नै स्ट्रेस होंदा ओह् में आक्खा निं एह् निं ऐ क्योंकि गेम ऐ इक खेलना पढ़ने दे कन्ने कन्ने खेलना बी बड़ा जैदा जरूरी ऐ एह् निं कि कताबी कीड़े कीड़े बनी रवो शड़ा पढ़दे गै रवो ते खेलो नेईं ते समें दे कन्ने कन्ने में आक्खा निं समें दे समें कन्ने कन्ने बच्चेई खेलना बी चाहिदा पढ़ना बी चाहिदा लिखना वी चाहिदा दौड़ना चाहिदा ते एह् मतलव गेम जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जरूरी गेम बी बड़ी जरूरी ऐ बच्चें ताईं ते पढ़ाई बी बड़ी जरूरी ऐ ते मैं शार्ट पुट्ट खेलनी होन्नी शार्ट पुट्ट वी कदे कुतै खेलनी होन्नी जन्नी होन्नी जोल्लै मिगी लेंदे मिगी बड़े बारी ओह्दे च जीतेआ डिस्टिक लैवल ते डिप्लम्मे जीत्ते ते ओह्दे च क्रिकेट च वी में मैडल जीत्ते दे ते में एह् आक्खना चाह्ंदी में जुल्लै जन्नी होन्नी उध्दर ते मिगी इ'यां मतलव बड़ी जैदा खुशी होंदी ते मतलव मेरा मतलव स्ट्रेस बी मिगी इन्नी टैंशन टुंशन वी निं रौंह्दी क्योंकि मिगी मतलव मेरे टीचर स्पोर्ट्स सपोर्ट करदे कि बच्चे जाओ खेलो तुस एह् एह् करना वो करना ते अज गेम जेह्ड़ी ऐ साढ़ी मतलव गेम गेमें दे जरिये बच्चे अज केह्ड्डी केह्ड्डी दूर पुज्जी गेदे नै ते और बी बड़े तरीके ऐ मनोरंजन दे जियां फिल्म टी वी च फिल्मां अस दिक्खने होन्ने जियां बड़ियां जेह्ड़ियां जियां गोल माल अगेन फिल्म ऐ जां ते बड़ियां जैदा फिल्मां ऐ गोल माल फिर एह्ड़ी वैलकम फिल्म ते एह् मतलव मनोरंजन दा इक मतलव बड़ा अच्छा एह् ऐ मतलव एह्दे च गेमां वी दस्सी दियां होंदी केईं बड़े जैदा होंदे ते में आक्खनी भला गेम गेमां गेमां मतलव साढ़े सारें ताईं गेमां इक मनोरंजन दा ओह् ऐ जरियां ऐ एह् सारेंई खेलना चाहिदा एह् मतलव गेम कन्नै बंदा अपना स्ट्रेस मतलव इन्नी टैंशन टुंशन निं रौंह्दी ते गेम खेलने जिन्ने वी बच्चें दी ओह् ऐ सपने होऐ बच्चें दे पूरे करने चाहिदे जियां आईये जियां बच्चा क्रिकेट च मता क्रिकेट च मता ध्यान दिंदा सारी चीजें च मता ध्यान दिंदा ते मेरी इच्छा ऐ कि गेम गी इ'यां निं समझना चाहिदा कि जे स्ट्रेस करदा जां इ'यां करदा गेम सारें ताईं इम्पोर्टेन्ट बड़ी जैदा जरूरी ऐ और खेलने दे कन्ने कन्ने में आक्खा निं पढ़ना बी जरूरी ऐ समें दे कन्ने सारा कम्म जेह्ड़ा साह्नू करना चाहिदा ऐ